मूंखे लिखणु बेहद पसंदि आहे अलॻि अलॻि तरह जूं आखाणियूं शाइरियूं लिखण जो शौंक आहे मूंखे मां पंहिंजी आखाणियूं सची ज़िंदगीअ मां खणणु पसंदि कंदी आहियां पंहिंजे आसपास में केरु कीअं ॻाल्हाए थो केरु कीअं हले थो कंहिंजी प्रतिक्रिया कीअं थी थिए पई इहो सभु ॾिसी करे ॿुधी करे उनमां पंहिंजा पात्र तयारु कंदी आहियां मूंखे वास्तविक खां वधीक काल्पनिक आखाणियुनि लिखण जो शौंक़ु आहे छाकाणि त मां काल्पनिक दुनिया में पंहिंजी सोच जिअणु चाहियां थी पई जय झूलेलाल